हाँ कहिए आपके गाँव आपके गाँव में कौन कौन सा मंदिर है

जी है हर एक जगह आप गए हर एक जगह गए हुए हैं आप जाती है सब जगह जाती हैं ठीक और अगल बगल में कौन सा मंदिर है विद्यापति मंदिर गए हैं गए हैं आप गए हैं मेरे साथ चलना पसंद करेंगी अच्छा और कहाँ गई हैं अगल बगल

जी जी गाँव के गाँव के मंदिर में प्रत्येक दिन जाती है पूजा करने प्रति एक दिन सुबह शाम फिर सुबह शाम जाती हैं या अच्छा शाम को भी दीपक जलाने जाती हैं और सुबह को भी जाती हैं जी किस किस मंदिर में ज्यादा अच्छा लगता है आपको जाने के बाद किस मंदिर में आपको ज्यादा अच्छा लगता है आपको जाने के बाद दुर्गा मंदिर में या शिव मंदिर में या बेगूसराय के काली मंदिर में कहाँ अच्छा लगता है आपको ज्यादा जी जी वो ऐसा वो तो है सब तो अच्छे ही हैं लेकिन फिर भी कुछ वैसा ही अनुभव होता है कहीं घूमने के बाद वैसा अनुभव होता है जी जी जी जी कहीं तीर्थ स्थान पर जाते तो ज्यादा अच्छा लगता है जी जी जी जी

इसीलिए तीर्थ स्थान पर थोड़ा ज्यादा मन लगता है सही बात है जी जी जी और कहीं गए हैं अगल बगल में ठीक ठीक है ठीक है ठीक जी ठीक ठीक है